सिनारियो तुमी हालींच एका नव्या देशांत स् स्थलांतरीत जाल्ले आनी तुमचो पत्तो अघायावत करपा खातीर तुमच्या पारंपत्राचें निवि निविकारण करचें पडटलें फुडें वच्चे पयली तुमकां नवनीकारण प्रक्रिया समजल्या हाची खात्री करपाक जाय एक्शन तुमी तुमच्या स्थंलात्तरी विशयीं स्थंलात सल्लराच्या तज्ञा कडेन चर्चा करतात अशें आचरण करात

आसपी आस्पाविली पावला गरजेचीं कागदापत्रां आनी पात्रताय निक्षांचेर शोशंदन करपाचो तुमचो हेतू सांगात